तहिया तऽ लोकके ई नहिये मोबाइल रहय नहि कुछो रहय आओर आ लोकके तऽ ई रहय जे केना तहिया लोग मोबाइल फोटो घीचबय रहय ओइमे बड़ा लोगके शौक रहय रहय जे हे ई फोटो घीचब उ फोटो घीचेबय एना करबय ओना करबय आइ काल्हि तऽ एहन दुनिआँ एलय हइ ने फैशन फैशन दुनिआँ एलय हँ जे फोटो करय छै कैमरा आनय छै कैमरामे आनयके बाद लोगके उ तहियो केका से आब एहन फैशन फैशन दुनिआँ चललैये जे तहिऔकाके आधो नहि छै तहिआ तऽ लोगके अहिना चलय रहय टी वी चलय रहय सिनेमा देखय रहय लोग आओर तब मोबाइलेमे लोग टी वी देखय छै सिनेमा देखय छै आब कथी लए लगेतय टी वी कथी लए लगेतय अथी अइमे तऽ लोग कतहुँसँ लोग कतहु जाय रहय मुरलीगंज जाय रहय देखय लए घरपर नहि देख सकय रहय एक दिन जतरा बनाबय रहय तब जाय रहय मुरलीगंज देखबय लए जहिआ हे फलना ठिन पाँच टाके सब ठिम आबय रहय जे आइ चलय चलऽ सिनेमा देखय लए आब तऽ एहन दुनिआँ एलय हँ जे मोबाइलेमे सबकिछु देखबय छै मोबाइलेसँ सब काम करय छै अब ओ दुनिआँ नहि रहलय हँ आओर तहिऔका तऽ रहय जे आओर कतहु जेतय कोनो चीज देखय लए तऽ पाँच टाके सङ्ग कए के हे चले चलऽ तऽ हे ई करय लए जेबय आब तऽ ककरो कोइ नहि छै जे हम फलनाके सङ्ग करबय की चिलनाके सङ्ग करबय तब हम्मे जेबय से गप नहि रहलय हँ आब अपन अपन मोबाइलसँ गेल कखनो जतहु जेकरा जे काम छै उ काम करबय लए कए के आयल जे कथी लए ककरो पूछहतय जे फलना ठिन जेबऽ की नहि जेबऽ करबऽ की नहि करबऽ आओर मोहल्लेके लोग एहन छै की घरे बैठल सब किछु देख लै छै संसार देख लै छै तहिआ ई ई सब संस्कार नहि रहय जा कि कहय छै बाहर भीतर जाय रहय तऽ चिट्ठी आबय रहय चिट्ठी पढ़य रहय आओर तब की कहय छै चिट्ठी पढ़ाके जे मूर्ख चपाट रहय तऽ मूर्ख चपाटके पढ़यके सुनबाबय रहय तब उ सुनय रहय जे तब ओकरा सन्तोष होइ रहय जे हँ फलना ठिन छै चिलना ठिन छै आब तऽ एहन सिस्टम छै जे लोग कतहु छै किआ नहि कतहु छै मोबाइलेपर सब किछु देख लै छै घरे बैठल देख लै छै जे एतऽ ई छै एतऽ उ करय छै ओतऽ उ करय छै आब तऽ वही समस्या भए गेलय हँ तहुका तऽ रहय बहुत जे जब तऽ कतहु कोइ जाय रहय तऽ जब तक चिट्ठी नहि भेजय रहय तब तक बाते नहि जानय रहय जे कतहु छै के केना छै नहि छै से सब सिस्टम रहय आब उ सिस्टम नहि रहलय हँ जे अपन अपन मोबाइलेपर देखऽ मोबाइलेपर राखऽ करऽ जे कतहुमे की छै नहि छै सब किछु घर बैठल देख लै छै एहन भए गेलैये जे आब अपन अथी करऽ आब नहि रहलय जे आब अगर जेबय तभिये देखबय से गप नहि रहलय हँ आब तऽ एहन दुनिआँ एलय हँ की जे घरे बैठल सब किछु देख लऽ